जियां कि साढ़ा पैह्ला नंबर आई गेआ पंजाह् ज्हार फ्ही साढ़ा दूआ नंबर आई गेआ दो लक्ख फ्ही साढ़ा त्रीआ नंबर आई गेआ चार लक्ख फिर साढ़ा चौथा नंबर आई गेआ सत्त लक्ख फिर साढ़ा पंजमा नंबर आई गेआ अट्ठ लक्ख